जियां केह् तुस सारे जान देओ अज्ज दे टाइम बिच्च टैक्नोलजी बड़ी जल्दी तेजी कन्नै बधा दी ऐ होर ऐ बड़ी जैदा यूजफुल होंदी जाऽ दी ऐ लेकिन जियां केह् थुहानू पता ऐ हल्ले बी साढ़े बड़े सारे जेह्ड़े बी ग्राईं ल्हाके ने जेह्ड़े उं'दे बिच्च इ'दा इ'न्ना जैदा इ'न्ना जैदा लोकें गी पता नीं ऐ क्योंकि पैह्ली गल्ल केह् ग्राईं ल्हाके च इ'न्ने जैदा स्कूल बी नीं होंदे हैन जिंदी बजह कन्नै लोक सिक्खी सकदे न कि टैक्नोलजी केह् होंदी ते केह् इस्तेमाल होंदे ने होर उ'दी बजह कन्नै टैक्नोलजी बास्तै बी इक एह् बड़ा मुश्किल कम्म होई एह्दा कि रूरल एरिया दे बिच्च जि'न्ने बी ग्राईं लाके ऐ ना उ'दे बिच्च टैक्नोलजी बधाई सकै पैह्ली गल्ल कि उद्धर खर्चा बड़ा होंदा उद्धर दे रोड इ'न्ने साफ नीं हैन उद्धर लोकें गी बी इ'न्ना पता नीं ऐ कि चीजें गी कियां इस्तेमाल करना कियां नेई करना लोकें गी उद्धर दे बारै च टैक्नोलजी दे बारे च कुछ बी नीं पता ऐ अल्ले ते जि'दी कन्नै बी अगर जे चलो जियां अहें दिक्खी लेदा जियां वाई फाई दे बारे च गै दिक्खी लैचे रूरल एरिया च कोई इ'न्नी कनैक्टीवीटी नीं ऐ उद्धर दे कालिंग दे सिगनल बी बड़े घट्ट आंदे ने बड़ी घट्ट जगहा जगहा लग्गे दे ने एह् करने कि लोकें गी गल्ल करने दे बिच्च बी बड़ी प्राब्लम होंदी ऐ लेकिन उ'ऐ गल्ल ऐ ना कि उधर कोई सनाने आह्ला नीं ऐ कोई सखाने आह्ला नीं ऐ कि उनेंगी टैक्नोलजी दा इ'न्ना पता नीं ऐ अगर उद्धर दे उद्धर इलिट्रेसी बड़ी जैदा ऐ हल्ली बी उद्धर दे लोक पढ़ी लिखी आन ते उनेंगी पता चले कि टैक्नोलजी दा केह् यूज ऐ इं'दे टैक्नोलजी कि'न्नी फायदे मंद ऐ उंदे बास्ते जेह्दी बजहा कन्नै ओह् सरकार अग्गें अपील करन कि जिं'दी बजहा कन्नै उत्थै टैक्नोलजी च मती कोला मती फास्ट टैक्नोलजी पुज्जी सकै उद्धर पैह्ली गल्ल कि नां ही उद्धर टाबर इ'न्ने लगे दे होंदे कि जिह्दी बजह कन्नै कि उंदे कोल वाई फाई दी कनैक्टीविटी बी नीं पुज्जी पांदी ऐ जिह्दी बजह कन्नै इंटरनेट बी नीं चलदा उद्धर अगर उं'दे कोल इंटरनेट गै नी होग ते ओह् सिक्खे गे कियां अगर ते उंदे कोल इंटरनेट होग ते फिर ओह् युट्यूब पर जां आनलाइन कुछ बी सिक्खी सकदे ने पर उ'नेंगी इस चीजा दा जानकारी नीं ऐ उ'नेंगी कुछ पता गे नीं ऐ कि टैक्नोलजी साढ़ी इ'न्नी अग्गें बद्धी चुकी दी ऐ कि आहें हर इक कम्म फोना पर करी सकनेआं अगर उ'नेंगी इ'न्ना कुछ पता लग्ग ते ओह् बी थोह्ड़े अडवांस होई जान उनेंगी बी थोह्ड़ा पता लग्गै जिदी बजहा कन्नै उ'नेंगी बी टैक्नोलजी दे थ्रू कोई मदद मिले ओह् बी टैक्नोलजी दा अच्छी तरहां कन्नै यूज करी पान हून जियां कि दिक्खे जाओ इक ते ग्राईं इलाके च ना कोई रोड बने दे होंदे नै नां हीं उद्धर मतलब उद्धर हर इक चीज लिमटड लैबल दी थ्होई दी होंदी उ'नेंगी कोई बी चीज इ'यां एकूरेट नीं थ्होई दी होंदी जियां कि उद्धर